अ हेल्लो औ खोनादों दे खोनादों औ खबरा ए खबराथ' थिकैनो दंलै भगबाननि अननायाव मोजाङै सोलिगासिनो नोंथांनालाय आत्सा सा औ आत्सा सा सा देनाय देनाय देनाय क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बबेसिम थांगोन गुवाहाटी औ औ ओरैनो माबायदि बासनि खोथा बुंदों ना ट्रेननि खोथा बुंदो नोंथाङा ए बासबाथ' दायो एबेलेबेल बास मोनो नों गोजान लामा हान्थिनाय हिसाबै नोंथाङाथ' फुङावनो थांगोन हयथ' फुङावनो थांगोन दा फुङाव थांगोन बा सारिता पन्द्र'आव गुनगुन होननाय बास दङ बे क'क्राझार माबानिफ्राय थाउननिफ्राय खारो बियो माबासिम आरो बेयाव एसिबो दं न'न एसिबो दं एसिआ जाहैबाय तिनस' ताका लायो इनिफ्राय न'न एसिआ आरायस' लायो आरोकि कक्राझारनिसिम आइ एस बि टि सिम थाङो आरोकि नों ओरै माबायाव थाङोबा सिङाव थाङोबा जालुकबारिआव थालांनो हाबाय इबायदि आरोखि दा बास हिसाबैथ' औ बासजोंबा गोबाङानो दं गोबां बास दं कासनि दङ माने माबायानो गुबुन गुबुन टाइमाव खारो आरो खि सारिता पन्द्र'आव खारो ओमफ्राय सारिता फर्टिफाइफआव खारो ओमफ्राय पासता एगार' ना मायाव खारो बिबायदिनो गंसे माने टाइम बाय टाइम टाइम बाय टाइम खारो आरोखि माने साननि बार'ता एकताबाबो मोनो आरोखि बासआ जेबो सिन्था गैया

प्राइभेट गारि लाना थाङोबा थांनो हायो औ भाराया जेनेरेलि बिसोरो ओरैनोथ' इदि गारि नांगौ जेनेबा मारुति सुजुकि माबाफोर एल्ट'फोर द्राइभफोर औ औ बिदिनो जों दाख्लै बावैसो थांदों नालाय दा बे हिसाबै फाफ फाइफ थावजेनसो लायो बिसोर सिक्स थावजेन सेबेन थावजेनसो बुंनो नागिरो किन्तु फाइफ थावजेनसोआवनो मोनो आरोकि थांलाय फैलाय नङा थांगासेआव नोंथाङा शिलंआव थाङोबाथ' खनसेल'सो थांनाय जागोन नालाय ओमफ्राय फैनायनियाथ' आलदा जागोन किन्तु नोंथाङा थांलाय फैलाय खालामखायोबा जागोन आरोखि सानसेनो थांलाय फैलाय खालामोबा फाइफ थावजेनावनो जागोन गुबुन गुबुन देरबाथ' गुवाहाटीसिम थांलाय फैलाय खालामोबा फाइफ थावजेनावनो जागोन खनसे थांलाय थांलाय फैलायाव ट्रेनजोंबा दङ जेनेबा सारिता सारिता फिफ्टि फरआव गंसे ट्रेन दङ माबानिफ्राय जालु जलफाइगुरिनिफ्राय फैयो निउ जलफाइगुरि फैफिननायनि थाखायबो दङ फैफिननायनि थाखाय जोङो पास सारे पासतायाव गंसे ट्रेन दङ बिनिफ्राय साततायाव दङ आरो थाब फैनो हायोबाथ' जोङो आरेतायाव ब्रह्मपुत्र माबा दङ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस दङ किन्तु बे आरेतायावनो खारो आरोकि बे बुस्तुआ औ जागोन दे